ऐसा अक्सर होता है कि सहर के ख़बरों में ही शहर की ख़बर अक्सर आ जाती है लेकिन गाँव की ख़बर नहीं आती है अक्सर जैसे गाँव में बहुत सारी सड़कें टूटी फूटी रहती है वो वो न्यूज़ में नहीं आती बिल्कुल नहीं आती ख़बरों में ताकि लोग समझ सकें कि हमारे गाँव की रोड क्यों टूटी हुई हैं और सरकार तक ये बात पहुंचाने का काम मीडिया वाले नहीं करते हैं और वहीं शहर में थोड़ा सा भी कुछ टूट जाए पानी नहीं आए तो वो भी न्यूज़ में आ जाती है कि कि पानी आज नहीं आई है लेकिन गाँव में पूरे पूरे दिन बिजली ना आए रात में ना आए दो तीन दिन तक एक हफ़्ता समझिए नहीं आता है बिजली फ़िर भी कोई न्यूज़ या फिर कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता है वहीं शहर में एक घंटा एक मिनट के लिए भी कट जाए तो बोलते है कि कितना काम रुक गया और तुरंत वो न्यूज़ में आ जाता है पूरे देश दुनिया उसे देख कर फ़ोकस करते हैं और दूसरा दिन कटने भी नहीं देते और वो दूसरी तरफ़ हमारे गाँव जिसमें कितना भी परेशानियाँ हो लेकिन वो न्यूज़ में नहीं आती वो बात आनी चाहिए जब कि बहुत सारी चीज़े हैं जैसे इस्कूल भी है इस्कूल कोई बंद भी हो जाए चालू है बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं उससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है कि जा कर उन टीचर से कुछ पूछें और अच्छे अच्छे शिक्षक को भेजें ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करवाएँ वो सब नहीं पूछते बस शहर में एक दिन कोई टीचर अलग तरीक़े से पढ़ा देते हैं तो वही दूसरे ही दिन आ जाता है न्यूज़ में और सभी लोग देखते हैं और तुरंत उस टीचर पर कड़क से कड़ी सज़ा सुनाई जाती है या तो फिर अलग टीचर मंगवाए जाते हैं बस और बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो अधिकतर न्यूज में शहर के बाडरे में ही आता है गाँव के बाडरे में नहीं आता पूरे टी वी मोबाइल हर जगह पर आपको अधिकतर न्यूज में दिखाए जाएँगे वो शहर की ही चीज़ गाँव की चीज़ बहुत कम दिखाई जाती है बहुत सारी ऐसी चीज़े भी हैं जो शहर में होते हुए भी गाँव में नहीं है फिर भी शहे में होते हैं लेकिन गाँव में नहीं है और शहर से ज़्यादा अधिकतर गाँव में बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो शहर में हैं फिर भी गाँव हमेशा पीछे ही रह जाता है शहर हमेशा आगे ही रहता है